आङो बिदि खारनाय बादायलायनायाव अन आर्ट आउतफोरखौ खालामनानै नायफेराखै आरो खारनाय बादाय लायनायफ्राव बाहागो लायाखै नाथाय आङो आंनि देहाखौ सांग्राङै बा गोगोयै लाखिनो थाखाय आङो खारदों आरो बियो आंखौ हेफाजाब खालामो